साक्षी सातार्डेकर रादनी फळदेसाय वेदिका तिरोडकर आकांक्षा सोपटे सृश्टी आचरेकर अदिती वांयगणकर सोनिशा कुरगांवकर अक्षया शिरोडकर कुंजल नायक दिशा दाबोलकर अश्विता पेडणेकर कनिश्का सातार्डेकर विशाखा फळदेसाय सिया माशेलकर संजना कांबळी यासमीन वालीकर रोयनी बेळगी संप्रदा नायक विग्नेश सावंत उगम सावंत वरद तारी उत्कर्शा फोंडेकर कौशल नायक राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर शुभम नायक साईश नायक प्रमोद सावंत विश्वजीत राणे वसंत सावंत वर्षा उजगांवकर